صبح بخیر مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں کافی عرصے سے آپ کی ٹرائلس ایجنسی کا باقاعدہ کسٹمر رہا ہوں آج میں جس وجہ سے رابطہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ایک سفر کا منصوبہ بنا رہا ہوں اور ہم اپنے سفر کے لئے ٹیکسی بک کرنا چاہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی رعایت دستیاب ہو سکتی ہے شاید پروموشنل کوڈ وغیرہ یہ بہت اچھا ہوگا آپ کا شکریہ ایک باقاعدہ گاہک کے طور پر میں نے سوچا کہ یہ کسی بھی ممکنہ رعایت کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے قابل ہوگا یقیناً مجھے یہ تفصیلات فراہم کرنے میں خوشی ہوگی ہمارا سفر تاریخ کو طے شدہ ہے اور ہم سفر کریں گے ہم واقعی سفر کے منتظر ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کی مدد کا بہت شکریہ یقینی طور پر ہمارے لئے ایک اہم فرق لائے گا میں آپ کی مدد اور رعایت کی پیشکش کی واقعی تعریف کرتا ہوں آپ بہت مددگار رہے ہیں میرے پاس وہ تمام معلومات ہے جن کی مجھے ابھی ضرورت ہے رعایت کی تفصیلات میں میری مدد کرنے کے لئے وقت نکالنے کا شکریہ شکریہ میں کروں گا آنے والا دن بہت اچھا گزرے